ट्युरिस्ट अट्रेक्शन गोंयांत जायते तरेचीं आसात सगल्यान व्हडलें ट्युरिस्ट अट्रेक्शन म्हणटा त्यो आमच्यो न्हंयो आमचे दर्या दर्यावेळो ह्यो दर्यावेळो पळोवपाक ट्युरिस्ट आमचे खंय खंय गोंयचे भायले इंडियेचे इंडियेचे भायले फॉरन ट्युरिस्ट पासून आमचे हे आवडीचे दर्यावेळेक बसून आम तांचो फायदो काडपाक येतात तशेंच आमचे कितलेय न्हंयो आमचे कितले वाठार आसात जे पार्क्स जूज हे इतली आमची गोंयची सोबिताय वाडयतात घरां दारां आमचो लोक आमची अस्मिताय आमची सासाय सगळें आमकां इतलें आवडीचें आ आमकां तें आमच्या ट्युरिस्टांक बरें भाशेन हो वाठार आमचो गोंयचो वाठार इतलो सोबीत आनी सुंदर तें पळोवपाक तीं आशेतात